ओरैनो क्वालिफिकेसना बेसे ओरैनो मेजरफोर लानाय माबेबाफोर दङ ओरैनोथ' पार्सेन्टेसा मोजांब्लाथ' इन्टारभिउ बा ओरैनो कम्पिटिटिभ एक्जाम बेबायदि जिरायनो हायो बेबायदिजोंबो माखासे सुबिदाफोरा फैयो ओमफ्राय फिफायै गोबांथ' गावबा गाव सेनेल बिनि गेजेरजोंबो सुबिदाफ्रा दङ दंनाया किन्तु बिसेसके माने इन्टारभिउ जिरायनानै बा बेबायदिनो कम्पिटिटिभ एक्जामाव जिरायनानै गावहा साकसेस क्लियार खालामनो हायोब्ला बिनि लामाफ्रा एसे साबसिनै जायो

बेथ' बेराफारसेथिं बुंनायफ्रा नंद्रायिबो नङा नंगौ कारना जाहैबाय फरायनाया गोबां क्वालिटि क्वालिफिकेसन बेबायदि दङब्लाबो पारसेन्टेज मिलायियाव बेबायदि इन्टारभिउ बेबायदि माबाफ्राव जिरायनो हाया ओ दा बिदि पारसेन्टेज मिलायि जिरायनो हायिनि थाखायनो बियो माने बि ए पास जानानै दङब्लाबो एम ए पास जानानै दङब्लाबो माने जेबो एक्जामाव जिरायनो हायाखिसै नालाय दा बे साख्रिखौ मोनला बे कारनाव माने गोबां फरायबाबो साख्रि मोना बै भाषाफोरखौ बुंनो नागिरो दा बेखायनो पारसेन क्लियार खालामना पारसेनखौ मोजां खालामनानै बेवहाय जिरायोबा सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा माबा मोनसे खोनानाय बेयो कुनु भाषा जानो हाया बेखिनि आरो

बुंनाया बुंनायाथ' गोबां रोखोमै बुङो अब्लाबो नोंथाङा जिहेतु ग्रेजुवेट बिनिफ्राय पारसेन्टेजा थिगैनो दङ दा बेखौ लानानै जेखिजाया फिसा फिसा माखासे इन्टारभिउफोराव फैनो हानाय जि के बेफोरबायदिनो गोबांथार माबाखौ जेनेबा पेपार फरायनाय निउस नायनाय बेखौ लांबाय थाबानो जाबाय दा मालाबा मालाबा एडभारटेस होनाय बेफोरखौ थाल लानानै जायखिजाया एप्लाइ खालाम बिनि गेजेरजों निस्सय जागोन प्रेक्टिसाव थाखानांगौबो नालाय जायखिजाया बेखौ रानिङाव दोनबानो जाबाय औ औ मालायनि बुंनायजों गोसो बायनो नाङा दे मोजाङै ओह दे औ